ماہی گیری کرنے کے لیے کس کشتیوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس کشتیوں میں جو تو کوئی آفت آنے کی وجہ سے جو کشتی ایک سہولتوں جو کہ زیادہ لوڈ آنے کے بعد بھی کوئی کشتی یا ڈوبے نا اور کم جگہوں پر ڈھیر ماہی گیری ہو جائے اور میں ماہی گیری نہیں کر تو کہ کسی اس لیے میرے پاس کوئی کشتی نہیں ہے